हाँ और पेड़ लगाने के बारे में हम लोगों के गाँव के लोग ने गाँव के लोगों ने ठीक ठाक पहल की है वृक्षारोपण करते हैं लोग और पर्यावरण दिवस जिस दिन होता है उस दिन हमारे पूरे गाँव के लोग और इस्कूल के भी बच्चे साथ में सम्मिलित होते हैं कि वृक्षारोपण करना बहुत ही आवश्यक है वृक्ष को वृक्ष हमें जो है अच्छी ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण जो है वृक्ष से सही रहता है और वृक्ष हमें हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं हमें वृक्षों से फल मिलता है हमें वृक्ष से ही जीवन सही तरीके से संचालन का एक माध्यम पेड़ ही है और रह गई पेड़ काटने की बात तो पेड़ों को काटना नहीं चाहिए पेड़ों के कटने से ही जैसे पेड़ अधिक कटते चले जा रहे हैं तो उससे पर्यावरण काफ़ी प्रभावित हो रहा है काफ़ी गरम बढ़ रही है और समय से बरसात नहीं हो रही है और पेड़ जब सही मात्रा में पहले थे लोग भी कहते हैं यही चीज कि जब पेड़ पौधे कटते नहीं थे पेड़ों की और बागों की अधिकता थी तो समय से बरसात होती थी समय से गर्मी होती थी और अब तो सब बेसमय हो रहा है तो ये पर्यावरण का बदलाव यदि हो रहा है तो सिर्फ पेड़ के कटने से ही हो रहा है और जैसे कुछ समय पहले हम अभी डायनासोर प्रदर्शनी देखने गए थे तो उसमें यही चीज दिखा रहे थे कि पहले से कितनी जातियाँ थी वो वो जो है जातियां अब जो है पशुओं की पक्षियों की विलुप्त हो रही हैं और तो ये पर्यावरण का बदलाव हो रहा है पर्यावरण का बदलाव यदि हो रहा है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो हैं वृक्ष रखते हैं और वृक्षों के कट जाने से ही कभी कभी पता लगता है कि फलाने शहर में तेंदुआ शेर आ गया तो तेंदुआ शेर क्यों आ गया जब जंगल कटते चले जा रहे हैं पेड़ पौधे कटते चले जा रहे हैं तो यदि कोई जानवर या पशु है तो उसका भी पृथ्वी पर रहने का जन्मसिद्ध अधिकार है तो यदि उनके हिसाब से वातावरण नहीं होगा तो वो कैसे रहेंगे और ये जो है पेड़ पौधे तो हमारे जीवन से इतना जुड़े हुए हैं कि पेड़ पौधे के वगैर जीवन ही नहीं संभव है इसलिए पेड़ को लगाना चाहिए और पेड़ लगाने के लिए दूसरों को प्रोत्साहन भी देना चाहिए और सहयोग भी करना चाहिए और जब भी हम गाँव जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं यही कि जो भी जमीन कुछ ऐसी जमीन पड़ी होती है जिसका कोई उपयोग नहीं है गाँव देहात में उस पे सोचते हैं कि पेड़ लगा दें कोई न कोई पेड़ लगा देंगे तो उससे ये है कि जो है छाया रहेगी और थोड़ा सा पर्यावरण अच्छा रहेगा इसलिए गाँव जब भी जाते हैं तो सोचते हैं कि एक पेड़ जरुर लगाएं और जिनके पास जमीन पड़ी रहती है खाली या कुछ लोग जानने वाले हैं उनको भी बताते हैं कि भईया ये जमीन आपकी पड़ी इसमें पेड़ लगा दीजिए आप क्योंकि पेड़ जितने ही अधिक होंगे उतना ही अधिक अच्छी जलवायु होगी उतना ही अच्छी ऑक्सीजन हमें मिलेगी उतना ही अच्छा अच्छा जो है वातावरण और पर्यावरण रहेगा इसलिए पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और पेड़ काटने पर लोगों को यही बताते हैं कि भईया पेड़ को मत काटिए पेड़ हमें जो चीज देते हैं हमारे जीवन से जुड़ी हुए हैं जो पेड़ हमको देते हैं वो हमें कोई नहीं दे सकता इसलिए हम पेड़ काटने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है और ना ही हम जल्दी से पेड़ कोई अपना काटते हैं और ना ही जो कटता है उसको कहते हैं कि भईया अपने पेड़ को काटिए क्योंकि पेड़ जितने ही अधिक होंगे उतना ही अधिक अच्छा वातावरण होगा उतना ही अच्छी ऑक्सीजन हमें मिलेगी उतनी ही अच्छी जलवायु होगी उतना ही अच्छा पर्यावरण होगा तो पेड़ हम लगाते भी हैं और लोगों को लगाने के लिए उत्साहित भी करते हैं और पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है जो भी हमारे पास बुद्धि विवेक है उस हिसाब से हम लोगों को पेड़ों के बारे में बताते भी हैं वृक्ष काटने के लिए किसी को भी नहीं उत्साहित करते हैं और ना ही हम कोई वृक्ष काटते हैं